हेलो हाँ माछ हाँ माछ बेचै तऽ छियै की भए गेल लेबै आ उ मछरी हय रूपचन हय गोल्डन हय बिघट हय छही हय टेङ्गरा पोठिया बहुत मछरी अहाँके जे लैके है से बोलू केते लेबै

एक किलो बामी अऽ लोकल लेबै कि ताजा आ दू सए चालीस रुपैये हय रूपचन हय एक सए अस्सी बिघटो हय एक सए साठि पचास ऐसे मिल जायत कि हाँ बिघट नहि एक सए सत्तर रुपैये हय नहि एक सए सत्तर रुपैये हय हाँ नहि एक सए सत्तर रुपैये हय लेबै तऽ आबू नहि भाव कहाँ जादा कहै छी नहि तऽ हमरा नहि बचतै पाँचगो रुपैआ तऽ बचबे करतै हमरा एह कहाँसँ लॉस हेतै हमे माथापर लऽ कऽ बेचै छियै से उ नहि दै हय नहि नहि एक सए सत्तर रुपैये मछली हय

हाँ नहि आब कहलियैहँ तऽ लऽ जाउ नहि एक सए सत्तर रुपैये देब नहि एक सए सत्तर रुपैये मछली हय लऽ जाउ एक सए सत्तर रुपैये रूपचन हाँ एक सए सत्तर रुपैये हय हय तऽ उ मरल होत ई जिन्दा हय नहि अहाँ लियौ हम नहि बेचै छियै मछली हूँ नहि लेबै तऽ कम बेसी भऽ जेतै अहाँ एक किलो लै छियै लेबै दस बीस किलो तब ने हम दस रुपैआ लॉस करबै नहि तब तब मिल जायत एबै तऽ ठीक हय रखै छी